बैंकिंग के अनुसार जैसे कि बहुत ही घर घर जो है बच्चे बच्चे तक जो है इंसान जो है लड़कों के हमारे लोगों के हर एक हर एक इंसानों के जो है बैंक खाता जी अलाऊ किए हुए हैं सारे ऐसे कोई व्यक्ति नहीं हैं जिसका अकाउंट खुला न हो मोदी जब से मोदी की सरकार आई हुई हुई है वह सारे रिमांड में एक एक लोग का खाता या अकाउंट और यह सब खुला हुआ है खुलवाया हुआ है तो यह सब नेटवर्किंग जो है बहुत स्पीड से चलती है और जुम्मेदारों के अनुसार मोदी सरकार ने यह सारी चीज़ें की हुई हैं जो भी अलग अलग तरीके की खातें और बीमा और यह सब उत्पादों में बैंकिंग के अनुसार यह सब सारे चीज़ें अच्छी अच्छी तरीके से सारे लोगों को लाभदायक और अच्छे प्रकार से मिली मिली हैं और जो भी और आगे कार्य जो हो रहा है वह भी अच्छी प्रकार से डीमांड और नेटवर्किंग बैंकिंग के अनुसार बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा बाकी जो कुछ बीमा है और पैसा है ऑनलाइन जो आता रहता है और भेजते रहते हैं सब कुछ यह सब ऑनलाइन बहुत ही अच्छा प्रूफ है और अच्छी तरीके से यह सब ज़िम्मेदारियाँ उत्पादों में और यह सब बीमा बैंकों के अनुसार होता रहता है उत्पादों में जैसे गेहूँ चावल राशन यह सब टाएम टाएम से हर महीने में मिलता रहता है यह सब ऑनलाइन सब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं और अच्छा भी है कि जोग इसमें बीमारी मक्कारी जो कुछ भी है यह सब चीज़ें बंद हो गई हैं अब पहले से अब इस समय बहुत ही अलग तरीका और बहुत बढ़िया अच्छा नियम लागू हुआ है बहुत अच्छा इंसान को महसूस भी होता है राशन देने जाओ फट से राशन मिल जाता है यह जाने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है लेने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है यह नेटग नेटवर्किंग में बहुत ही अच्छा अच्छा फील हुआ है और अच्छा महसूस हुआ है जो कुछ है मोदी जब से मोदी सरकार बनी हुई है सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं आनलाइन में क्या होता है जो कुछ कि जैसे राशन हुआ राशन की बोरी और चावल गेहूं आटा चावल गेहूं और चीनी यह सब ऑनलाइन के हिसाब से प्रग प्रवत्ति में बढ़ोत्तरी अच्छी जो है नेटवर्किंग में अब सारी ज़िम्मेदारी बैंकिंग के अनुसार बढ़ी हुई है और प्रभावशाली जो चीज़ें हैं यह सब प्रभाव के अनुसार समाजिक रूप में जो है ऑनलाइन के अनुसार बहुत अच्छी ही मोदी सरकार ने किया हुआ है जो भी ऑनलाइन है जैसे बैंकिंग नेटवर्क है और य यहाँ से पैसा वहाँ ट्रान्सफर करना और यहाँ से बाहर ट्रांसफर करना सब बहुत ही अच्छा जो है आंसर है बहुत अच्छा सही जो है तरीका है इससे इंसान को तकलीफ भी कोई प्रकार की नहीं होती है फ़ोन से पैसा यहाँ से वहाँ भेज दिया जाता है तुरंत फट से हो जाता है तो यह बहुत अच्छा मोदी सरकार की तरफ से बहुत अच्छा ही हुआ है जो कि कहीं हुआ जैसे नेटवर्क में भैया यह पैसा वहाँ ट्रान्सफर करना है फटाक से ट्रान्सफर हो गया ये नेटवर्किंग बैंकिं के हिसाब से बहुत ही अच्छा तरीका अच्छा बनाया गया है जो कि लाभदायक भी इंसानों को बहुत ही लाभदायक मिला है जो भी इस प्रकार किया हुआ है इंसान को जो नेटवर्किंग है बहुत अच्छा प्रभावशाली और इंसानों को अच्छी कोलिटी भी देता है कि विचार के हिसाब से यह है कि पैसा डालना निकालना भी बहुत आसान हो गया है कि बैंकों में देखो दो दो कर्मचारियाँ बैठे हुए हैं एक अलग से मिलकर दो एक लड़के बैठे होते हैं कि जो कि अपने एक फ़ोन होता है नेटवर्किंग वाला जो उसमें फीड करता है और अलग पैसा निकाल निकालकर देता है यह तो वह भी नेटवर्किंग अलग है ताकी भीड़ न हो और इंसान को परेशानी न झेलनी पड़े इस प्रकार अलग जो है बैंक से अलग एक व्यक्ति को रखा गया है कि बैलेंस शीट अच्छे से आए इन्सान को प्रवृत्ति हो जाए ताकि इन्सान को परेशानी कोई भी न हो इस प्रकार